हा हेलो हा गै गैस आई थी न आपके यहा से गैस आई हुई न तव्हां वठो गैस गैस आई गैस आई तव्हां वठो भईया त उन में इन बार जेको आहे वेट घटि त जेकी महीनो हलंदी आहे असांजी त ॾ ॾह ॿारहं ॾींहं हली त हू वेट घटि हुओ उन में तोले करे बि कोन ॾेई वियो चए पियो मशीन भूल आहे है त पोइ ईअं ई रखी वियो त उन में गड़बड़ी थी आहे ॾह ॿारहं ॾींह रोटी त सेम ठही आहे जीअं ठहींदी आहे हा न फंक्शन त कोई कनि कयोसीं असां गैस बि न रेग्यूलेटर हिकदमि फिट आहे बिल्कुल न आहे कोई दिक़त

लेकिन कोई दिक़त कोन थी आहे और वेट घटि आयो आहे त उहो ई उन जी कंप्लेन करिणी हुई की भई व वरी अॻिते हाणे बुक कयूं था त हा

हिकु बार त हिकु बार त पाण हिकु बार त वीह ॾींहं हली हुई त पोइ खणी आहियो त चैक कयोसीं त चइसि पाणी भरियलु आहे उन में पाणी भरियलु निकितो हुअसि पाणी भरियल निकितो हुओ पाणी भरियलु हुओ उन में त ॾेखायो उन खे चैक करायोसीं मशीन सां भई ॾिस छा आहे चए इन में पाणी भरियलु आहे असां छा था करे सघूं त हूअ त होॾो आयो आहे कंपनी मां आयो आहे पोइ असां छा था करे सघूं हा हा त वेट मशीन बि ज़रूर मोकिलिजो त हाणे हा हा हा हा हा उहा ई आहे की बि हा त हा उहा ई आहे की गैस ॾिसी करे मोकिलियो और रेट बि इन बार छा रे रेट वधियलु आहे छा हाणे कुझु गैस जो अच्छा अच्छा अच्छा हा उहा ई आहे की कुझु रेट वधो आहे त मां चयो कंफर्म कयां अच्छा अच्छा हा क्योंकि ॿ टे बार हिन कंप्लेन मुंहिंजी थी आहे हिन ॿ टे बार कंप्लेन मुंहिंजी थी आहे हिकु बार वेट घटि आयो आहे हिकु बार पाणी निकितो आहे उन मां और हेॾे

हा हा मां हा क्योंकि मां सोचां पियो की पाण में ॻाल्हाए ठीकु आहे मथे शिकायत वेंदी त पोइ त कंपनी जे मथां आहे तुंहिंजो पोज़ीशन ख़राबु थींदी कंपनी जी हा इन लाइ बि हा हा

छोकी शिकायत न मिलिणी खपे न उहो मेन कंपनी जे मथां असुरु पवंदो आहे न उन कंपनी जे मथों असुरु पए थो हा कॾहिं कॾहिं हा कॾहिं हा हा क्योंकि वेट में दिक़त वेट मशीन हमेशा रहिणी खपे साथ में की कस्टमर खे जेको बि आहे सेटिसफेक्शन करे ॾिए गैस जेको बि आहे हा हा उन में अॻिते दिक़त न अचे हा हा हा उहो ई मां चयां कंप्लेन तुंहिंजी कयां त अॻ अॻिते को न दिक़त अचे बुकिंग हा उहा ई त ॿियो जेको आहे बुकिंग में केतिरा टाइम लॻंदो आहे अचण में जीअं हाणे नेक्स्ट बुकिंग कराईंदासीं त केतिरो टाइम लॻंदो आहे वैसे अचण में अॼुकल्ह अच्छा टे ॾींहं टे ॾींहं लॻनि था मतिलबु अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो ॿियो ॿुधायो ॿियो ठीकु आहे हा त बसि ध्यानु रखिजो की कंप्लेन जेको आहे हा हा क्योंकि कंप्लेन न अचे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु ओके ठीकु हा